نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے نیا کاروبار شروع شروع کرتے ہیں تو پہلے اس پہ ہم کچھ تجربہ حاصل کرنا ہے اب جیسے کچھ بھی ہو جیسے کہ کرانہ دکان ہے یا کوئی کپڑوں کی دکان ہے یا کچھ بھی وغیرہ وغیرہ تو پہلے ہم اس فیلڈ میں اترنا تھوڑے دن فیلڈ میں اتر کے ہم خود محنت کرنا محنت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پرچیزنگ کہاں سے ہو رہی کیسا ہو رہی ہے مارکیٹ میں کہاں کیا ایویلیبل ہے کہاں سستا ہے کہاں پہ زیادہ مل جاتی ہے کونٹیٹی میں زیادہ مقدار میں اور کم ریٹ میں یہ سارا تجربہ لینا ہے یہ سارا تجربہ لے کر اس کے بعد اک تھوڑے عرصے گزارنا ہے کاروبار میں خود اپن نوکر بن کے محنت کر کے اس کو سیکھنا بھی ہے اور مارکیٹ بھی معلوم کرنا ہے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے اس کے بعد ہم اپنا کاروبار اسٹارٹ لینا شروع کرنا ہے تو شروع کرنے سے پہلے ہمارا بجٹ بھی دیکھنا ہے اور وہ بجٹ میں ہمارا کاروبار اس میں سیٹ ہو سکتا ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں اور بجٹس دیکھنے کے بعد ہم اس کا لوکیشن اچھا دیکھنا ہے کاروبار کا پہلی بار جہاں بھی کاروبار کچھ کرنا ہے تو مارکیٹ ہو یا مین روڈ ہو تو وہاں پہ اس انداز سے کاروبار کا رجحان ہے یا نہیں ہے آس پاس کے اطراف و اکناف کے ایریے دیکھنا پبلک کا رجحان دیکھنا کہ یہاں پہ ڈالے تو یہ چلتا کیا تو اگر چلتا ہے تو وہ اس بات پہ کاروبار ڈالنا ہے شروع کرنا ہے کاروبار کے لئے تجربہ ضروری ہے سرمایہ بھی اپنا ضروری ہے اور اپنی محنت بھی ضروری ہے اور سب سے بڑی بات اسپاٹ اس کی جگہ اچھی ہونا چاہئے کاروبار تو کاروبار فل ترقی کرتا ہے